असांजे बम्बई शहर में सभिनी विद्यार्थियुनि जे लाइ गोर्मेंट जे तरफां स्कॉलर्शिप जी सुविधा आहे कुझु स्कॉलर्शिप जो नालो आहे त गोर्मेंट विद्या निकेतन अहिड़ा ई ॿिया बि स्कॉलर्शिप आहिनि स्कॉलर्शिप मिलण लाइ हिकु इंतिहान ॾियणो पवंदो आहे ॿियो त ॿारनि खे घटि में घटि सठि टका पोएं क्लास में मिलियल हुजनि छोकिरियुनि जे लाइ छोकिरियुनि जे लाइ असांजे प्रधानमंत्रीअ श्री नरेंद्र मोदीअ हिकु स्कीम शुरू कई हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी इहा स्कीम हुन पहिरियों दफ़ो हरियाणा में ॿावीह जनवरी ॿ हज़ार पंद्रहं ते शुरू कई हुई इन स्कीम जो हीउ करे अॼु केतिरनि ई छोकिरियुनि खे सुठे विद्यालय में पढ़ाई करण जो मौक़ो मिले थो